میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی ٹینتھ اسٹیڈر میں پڑھائی کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر بنے یعنی کہ ایم بی بی ایس ایم ڈی کرے ابھی وہ ٹینتھ میں پڑھ رہا ہے میں نے اس کو بولا ہے کہ الیون ٹویلتھ میں تم بایولوجی سے پڑھو اور ایک اچھے بڑے ڈاکٹر

کیونکہ ڈاکٹر جو ہے ایک پروفیشنل جاب ہے جاب تو نہیں ایک پروفیشنل کیریئر ہے جو کہ انسان سٹسفائی رہتا ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے جب وہ کسی کو دیکھ رہا ہے تو ایک اندر سے فیل ہوتا ہے ایک اندر سے انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں اپنے آپ میں کچھ ہوں جو کہ میں سامنے والے انسان کو دیکھ رہا ہوں اس میں جو مرض ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہوں جو اس کی دقت ہے وہ جان رہا ہوں اور اس کی دوا دے رہا ہوں تو ڈاکٹر ایک بہت اچھا پروفیشن ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر بنے